सावन भादवमे धानके खेती करै छियै आषाढ़मे बिया छीटल जाइत छै सावनमे धान रोपल जाइत छै कमायल जाइत छै आश्विनमे काटल जाइत छै आश्विन फाल्गुण आ अगहनमे काटल जाइत छै ओकरा फेर दउनी दमौनी होइ छै समेट कऽ घरमे राखल जाइत छै उसनल कुटल जाइत छै धारमे कऽ धरल जाइत छै गहूँम होइ छै खेती खाद पड़ै छै

तब गहुँम उपजै छै तऽ हुनका काटल जाइत छै या चैत बैसाखमे काटल जाइत छै हुनका दौन होइ छै दाउन दौड़ा कऽ कऽ सुखा बढ़ा कऽ ड्राम मे ढारल जाइ छै खेसारी मसुरी सेवा करै छै उपजै छै

बहुत ओरिया कऽ राखल जाइत छै कीड़ा मकोड़ा नहि लगै छै सुरा तुरा के दवाई पड़ै छै